जी हाँ छात्र इस्कूल में दौड़ लगाते हैं और मेरा यह मानना है कि दौड़ने से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ और फ़ीज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है जिससे वह बीमार कम पड़ते हैं मेरा यह मानना है कि पाँच से सत्रह वर्ष के बच्चों के लिए कम से कम साठ मिनट एक्सरसाइज़ रोज़ाना जरूरी करने चाहिए सप्ताह के तीन दिन मसल्स और हड्डियों को मजबूत बनाने वाली एक्टिविटीज़ को दौड़ लगाना चाहिए कूदना चाहिए जैसे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं सम्पूर्ण मासिक स्वास्थ्य दौड़ते समय शरीर में एंड्रोफ़िन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं जिनसे खुशी का अहसास होता है और हम खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं अस्थमा का असर होता है कम नियंत्रण उच्च रक्तचाप रहता है मजबूत प्रतिरोधक क्षमता रहती है जिससे वजन का कम होना शारीरिक मजबूती हड्डियों का घनत्व बढ़ता है एवं मजबूती और स्थिरता आती है